आंनि बादिब्ला गथ'फोरनि सोलोंनायनि साबसिन जौगानायनि थाखाय बे सोलोंथायारि बाथ्राफोरखौ टि भि आरो सेनेल आव मोनथावना खालामनांगौ मानो होनोब्ला दानि जुगनि गथ'फोरा गोबांआनो बुजिनो रोंनायनिफ्राय बुजिनो रोंनाय माने बिदिनो क्लास जागायजेननायनिफ्राय गासिबो बिमा बिफाफोरनि मबाइल खौ इउज खालामखायो बेजोंनो लोगोसे गोबां गथ'फोरा ससियेल मिडिया आरो निउस सेनेल फोरनिफ्राय सोलोंनानै लानो हायो जेरै कार्टुन फोरनिफ्राय आरो माखासे वेब सिरिस फोरनिफ्राय माखासे गोबां गियानफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो जेरै कार्टुन नायनानै गथ'फोरा गावनो रायज्लायनाय स्किल्स फोरखौहाय सोलोंनानै लानो हायो जेरै जेनेबा हमनानै ला सासे बर' मानसिया कार्टुन नायदों जेरै गोबां कार्टुन दं जेरै बाब्लु दाब्लु टम एन्द जेरि कार्टुन क्रिउ आरो गोबां बेफोरबायदि बायदि बायदि रोखोमनि सेनेल दंसै दानि जुगाव कार्टुन दंसै बेफोरखौ नायनानैहाय भासा सोलोंनायाव एक्सपार्ट जायो गथ'फोरा आरो स्मार्ट सिनबो जायो आंनि बादिब्ला खालामनांगौ गथ'फोरखौहाय ससियेल मिडिया आरो निउस सेनेल वेबसाइट फोरनिफ्राय गथ'फोरखौ थुलुंगा होनांगौ स' बेनिखायनो आं सानो आंनि बायदिब्ला बेफोरखौहाय खालामनांगौ आरो बेफोरनिफ्राय जों गोबां वेबसाइट फोरानो जाहैबाय जेनेबा जेराव वेबसाइट फोरखौ मुंख'वाबाबो जोङो युटुब फेसबुक बेफोरावहाय जोङो नुनो मोनो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि बेफोरबायदि गथ'फोरनि गेलेनाय रायज्लायनाय स्किल्स फोरखौ जों सोलोंना लानो हायो बेफोरबायदिनिफ्रायनो आरो